हमारे शहर में जानवरों को चारा ह हरी चारा नहीं मिलता है हरा भरा आसपास चारा नहीं होता है जिसके कारण वह वह कागज़ पन्नी खाना या कचरा कूड़ा खाना कचरा कूड़ा खाते हैं ख़राब जलवायु ख़राब भोजन दिन का चारा ख़राब कट मौसम मौसम ख़राब रहने के कारण सड़ी गली सब्ज़ियाँ खाना प्लास्टिक खाना पानी की कमी आ जाती है पानी की कमी आ जाने से उनकी तबियत ख़राब रहना गाँव में ज़्यादातर हर एक स्वच्छ हवा और हरा चारा सारा चारा ख़राब होता है जिससे शहरी इलाकों में शहरी इलाकों में यह ज़्यादातर नहीं हो पाता है क्योंकि गाय हैं गायों को हमारे आसपास खेत वगैरह नहीं होते हैं शहरों में सिर्फ़ मकान होते हैं चार गाँव में ज़्यादातर हरियाली होती है खेत वगैरह होते हैं उसके कारण जानवर भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ रहते हैं ना ही ज़्यादा बीमार होते हैं पर्यावरण गाँव का बहुत अच्छा रहता है परिवर्तन के कारण जानवरों को बुखार बुरा बुखार ना आए बुरा प्रभाव ना नहीं पड़ता है गाँव में जानवरों को शहर में यह शहर में जानवरों की तबियत ख़राब हो जाती है जंग जंगली इलाके में जानवरों को अच्छी हरी हरा भरा घास या हरी भरी घास क हरा भरा चारा मिलता है जिससे जानवरों जानवर भूखे नहीं रहते हैं जानवरों का पेट भर जाता है इस कारण जानवरों के स्वस्थ रहते हैं शहर में नहीं रह पाते हैं जितना कि गाँव में रहते हैं स्वच्छ जल मिलता है स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा